हा मूं हिकु खेल खे मटण जी कोशिश कई आहे जंहिं में मूंखे घणेई सारो मज़ो आयो जंहिं मां पहिरीं मां क्रिकेट खेलंदो हुअसि हाणे मां हुनखे मटे करे डुकूं पाईंदो आहियां जंहिं में मुंहिंजी शारीरिक मानसिक ऐं बौधिक शक्तिअ जो काक़ी सारो विकास थियो ऐं हिन खेल खे खेलण में मूंखे काफ़ी आनंद बि ईंदो आहे